हमारे क्षेत्र में ट्रेवल के लिए हम बस स्टैंड पर जाते हैं तो वहाँ पर कतारों में बसें लगी होती हैं हमें आगे लेकर जाने के लिए जहाँ पर भी हमें जाना हो और वहाँ पर किराया भी कुछ ज़्यादा नहीं लगता दस पंद्रह रुपये वह तो उसके हिसाब से लगेगा जहाँ पर अगर आपको जहाँ भी जाना है और बसों में आपको सारी सुविधा मिलती हैं पानी पानी की बोटल खाना पीना सब लेटने के लिए भी आपको सीट मिल जाती है मतलब कि ट्रेवल करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे यहाँ और रेड रेड बसें भी चलती है और कारें भी चलती हैं तो मतलब हमें घूमने फ़िरने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और मतलब हमें कोई परेशानी न आए इसलिए हमारे क्षेत्र में यह सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपना सारी जगहों पर हम घूम सकते हैं जा सकते हैं बस इतना ही बोलूँगी